हमारे यहाँ त्योहारे पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जैसे कि गणपति बाबा की मूर्तियाँ बनाई जाती है उस पर मिट्टी भिगोते हैं फिर उसे बनाते हैं मिट्टी के जरिए से उनका मूर्ति खूब अच्छी तरह से बन जाता है ये सब उनका मुँह नाक कान सब बनाते हैं कि वो सब अच्छा लगे कपड़ा पहनाते हैं कि वह उनका भी अच्छा सा हो पूजा पाठ भी करते हैं उनका सात दिन पूजा पाठ पर घूमते हैं यह सब करते हैं घूमने जाते हैं और फिर उसके बाद नव नवरात्रि का भी आता है उनको भी मिट्टी का मूरत खूब अच्छी तरीके से बनाते हैं हमारे चाचा भी अच्छे कलाकार बहुत हैं सारे उनका भी नाक मुँह और कान इतने अच्छे बनाते हैं कि देखने में तो इतना अच्छा लगता है कि कपड़ा भी पहना कर उसे खूब अच्छी तरह से करते हैं कि कपड़ा पहना कर अच्छी तरह से सजाते हैं कि देखने में भी अच्छा लगे अच्छा मूर्ति बने कि जो आए लेने पूजा करने उसे भी देखते हैं कि हाँ ये सब मूर्ति बनाई गई है सी कि इतनी अच्छी है इसलिए कि हम लोग नवरात्रि में नौ दिन भी पंडाल में बैठाए जाते बैठती है ये लोग तो फिर सारे लोग आते हैं भजन फिर रिश्तेदार नातेदार सब आते हैं गाँव भी पड़ोस के सब आते हैं पूजा पाठ करते हैं फिर डांस वांस होता है ऐसा भजन गीत सब करते हैं कि उनके पूजा पाठ को नौ दिन खूब अच्छे से हो और अच्छे से कराया जाए इसपे कोई चीज़ चढ़ता है लाई गट्टा ये सब चढ़ाने के लिए नव दुर्गा को ये सब दिखाते हैं फिर नौ कन्या भी खिलाते हैं कि अच्छे से हो जाए फिर राक्षस का भी वध करते हैं नव फिर राक्षस तो सब बनाते हैं इसलिए उनका वध किया जाए और हमारे यहाँ भी मूर्तियाँ गणेश लक्ष्मी दीपावली कि भी अच्छी सी मूर्ति बनती है दीपावली की भी मूर्ति बनती है तो उनका भी पूजा पाठ सब होता है दीपावली की भी पटाखे जलाते हैं उनका भी लाई गट्टा रेवड़ी सब उनपे चढ़ता है और सब हम लोग घूमने भी जाते हैं सब मज़े से करते हैं कि घूमने जाएँ अच्छे से सब फैमिली भी जाता है हमारे लोग का तो घूमना मज़े से खूब मूर्ति पंडाल देखें नव दुर्गा को नौ दिन खूब पंडाल वंडाल देखते हुए भी कहते हैं कि जाएँ घूमना टहलना यह सब कहते हैं कि आएँ घूमते ही घूमते ही रहें नौ दिन खूब ही बढ़िया से घूमें टहलें जाएँ खाएँ पिएँ आराम से नौ दिन खूब वी आई पी रहते हैं और लक्ष्मी जी कि पूजा भी खूब अच्छी तरह से करते हैं हम लोग मज़ा करते हैं कि लक्ष्मी जी का भी गणेश पूजा भी गणेश पूजा लक्ष्मी पूजा और कार्तिक का पूजा भी बहुत अच्छी तरह से होता है वहाँ पर कि होनी कि होने के लिए कि पूजा पाठ उनका भी होता है उन सब लोग का पूजा पाठ करते समय ये सब गणेश गणेश पूजा भी आता है उसके बाद मूर्ति गणेश पूजा के लिए मूर्ति भी बना कर हम लोग को खूब अच्छी तरह से करते हैं फिर उसके नवरात्र नवरात्र तक भी मूर्ति बनाते हैं कि अच्छी सी मूर्ति हो जाए ये लिए कि मूर्ति अच्छे से बने तभी तो सब ले लेंगे ना फिर बैठाएँगे फिर अच्छी से माहौल होगा मूर्ति भी कहेंगी कि ये सब अच्छी मूर्ति कैसी बनी कैसी होगी हमारे चाचा तो अच्छी अच्छी मूर्ति बनाते हैं कि ये सब कहने में कोई कोई काट न सके लेने में इसी लिए वह अच्छी मूर्ति कलाकार बहुत सारे हैं कि हमारे मूर्तियों में हमारे मूर्तियों में कोई वह न आए प्रभाव की अच्छी मूर्ति न बनाए है इसे लिए हम लोग खूब अच्छी तरीके से मिट्टी भिगो कर इसी मिट्टी के जरिए से बाँस के जरिए से खूब अच्छी तरह से मिट्टी पीढ़ा से खूब बढ़िया मिट्टी करके पूजा उनका मूर्ति बनाते हैं उसी तरह से उनका सब कुछ बना कर कपड़ा वपड़ा पहनाकर अच्छी तरह से मूर्तियाँ तैयार करते हैं कि हम लोग अच्छे से मूर्ति बनाए तो और सब कुछ अच्छे से लेने जाते हैं कि देखने में मूर्ति खूबसूरती खूबसूरत होगी तभी तो मूर्ति लेंगे इसी लिए हम लोग को खूब अच्छे से मूर्तियाँ बना कर सब बेच बेचते हैं कि पूजा पाठ नौ दिन बैठाते हुए समय बैठाते समय उनका भी हो कि हाँ नौ दिन बैठा पंडाल देखते ही जगमगाते नौ दिन खूब वी आई पी नौ दिन खूब अच्छे से जगमगाते हुआ देखें कि अच्छा सा होना चाहता है ये देखते हुए कि अच्छा सा लग रहा है कैसा मूर्ति बनाए जो भी देखे वो भी कहे की अच्छी सी मूर्ति बनाए हैं इसलिए हमारे यहाँ गणेश गणेश पूजा गणेश पूजा दुर्गा पूजा ये सब लक्ष्मी पूजा सब की मूर्तियाँ बनती है यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने के लिए कि हम सोचते हैं की मूर्ति को बढ़िया बनाएँ सब लें एक गणेश पूजा के लिए नव सात दिन गणेश चतुर्थी पूजा फिर दुर्गा पूजा में गणेश पूजा गणेश जी का लक्ष्मी की सरस्वती मैया की ये सब मूर्तियाँ बनाने से कि हम